हैल्लो हैल्लो सोनाकशी दीदी बोल्ला नें ओ असैं तुंदी नर्सरी कुद्धर जाईयै ऐ अच्छा तां ठीक ऐ एह् फुल्लें दे बूह्टे लैनें हे तुसें केह्ड़े केह्ड़े फुल्लें दे बूह्टे रक्खे दे अच्छा ता सब्जियां सुब्जियें दे बूह्टे बी रक्खे दे तुसैं अच्छा ते चलदे हैन बूह्टे जां इयां गै अच्छा केह् रेट ऐ फुल्लैं बूह्टें दा फुल्लें दे बूह्टें दा रेट सनाई ओड़ो हां बूह्टे केह् रेट ऐ इक बूह्टे दा जेह्ड़ा शैल बूह्टा होऐ नी शैल चलै इयां बाह्रां महीनें फुल्ल लग्गनें चाही दे उसी इस हिसाबा दा किस रेट तक होग ओह् बड़े मैंह्गे लाए गे तुसैं नर्सरी इन्नें मैंह्गे थोह्ड़ी लांदे लोग अच्छा अच्छा ते सब्जियें दे बूह्टें दा बी अलग अलग रेट ऐ ठीक ऐ भाईया तां लैन आना ऐ असैं